زیادہ تر ہندو لوگوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ہندو لوگ ہیں ان سبھی کے الگ الگ دھرم ہوتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ اپنی کلائی پر دھاگا باندھتے ہیں مندر جاتے ہیں وہاں پر پوجا کرتے ہیں مندروں میں جل چڑھاتے ہیں اور ماتھے پر قم قم لگاتے ہیں یہ سبھی ہندوؤں کے ریتی رواج ہوتے ہیں جو وہ لوگ بہت ہی اپنائیت سے اپناتے ہیں اور یہ سبھی لوگوں کو ان سبھی چیزوں کو بہت مہتو دیا جاتا ہے کیوںکہ یہ ان کے ریتی رواج جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں جب سے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے مسلم میں لوگ درگاہ پر جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور مطلب بہت زیادہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں لوگ روزے رکھتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یہ سب ہم لوگوں کا کلچر ہے یہ مسلم لوگ اپناتے ہیں سبھی لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ دھاگا نہیں باندھتے مندروں میں نہیں جاتے لیکن اس کی جگہ پہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں بس یہی